हैलो नमस्ते भ्राऽ जी बस ठीक एह् केक आह्ली दकान उप्परा बोला दे ओ मिगी केक चाहिदा हा घर साढ़े जनमदिन था बच्चे दा ते दिक्खो तुस कदूं तक मिगी केक में आर्डर करनी आं अज्ज में आर्डर करङ ते कदूं तक देई सकदे ओ तुस मिगी चौबी घैंटे ते तुंदे केक दी क्वालिटी कनेही कनेही ऐ ओह् बी सनाई ओड़ो मिगी कि कुछ केक ऐसे होंदे न कि अस लैन्ने आं दकान उप्परा ते ओह् पैह्लें दे गै बने दे होंदे न हां जी ते असें जेह्का तां ते ओह् डोगरी च क्हावत ऐ ना बेहा केक निं चाहिदा ते जेह्का ताज़ा बनाइयै देओ तां उऐ चाहिदा ऐ हां जी दकान उप्पर आना जरूरी ऐ जां आनलाइन आर्डर करी सकचै फ्ही आनलाइन करी ओड़ने आं ते कल लैने गी आह्गे फ्ही मी अड्रैस सैंड करी ओड़ो तुस अपना तुंदी दकान दा जेह्का पूरी लोकेशन सैंड करी ओड़ेओ ते अं'ऊ दिक्खी लैङ भी ठीक ऐ ठीक ऐ भी बड़ा बड़ा धन्नबाद तुंदा भैया जी